आं आंनि लोगोफोरजों फिकनिक जाहैनो मोजां मोनो जेरेखम फिकनिक स्फद जायगा जेरै सरलफारा बैरब खुन्द नाक्काति मोनाबिलि हाग्रामा ब्रिज बेफोरबायदि जायगायाव आं फिकनिक जाहैनो मोजां मोनो आंनि फेभरेट फिकनिक स्फदानो जाबाय सरलफारा आं बेयाव थांनो मोजां मोनो मानोना हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय जिथुनाखि दै बेयाव दुगैनो मोजां गोलोम बोथोराव ओरैनो गुसु सुदेम मोनो आरो बे जायगायाव थाङोबा बेखायनो आं सरलफाराखौ मोजां मोनो बेव बेरायनो मोजां मोनो आरो बेयो भुटानजों नांजाबनाय इण्ड' भुटान गोग्लैयो बेयो बर्दार बेयाव आं थांनो मोजां मोनो लोगोफोरजों ओरैनो फिकनिक जाहैयो गोलोम बोथोराव आरो नङाबा बोसोर गोदानाव जों ज' फेमिलि मेम्बार लोगोफोरजों फिकनिक जाहैनाय जायो बेवहाय थांनानै जों रंजाहैयो ओरैनो लावखार ओंखाम जाहैयो ज' संलायनानै खावलायनानै जोङो फिकनिक जाहैनाय जायो बेवहायजों सरासनस्रायै फिकनिक जाखांनायनि फिकनिक जानो थांनाय फिकनिक जानो थांनाय समाव जोङो बेयाव दुगैनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मेथाय दामनानै जोङो मोसानाय जायो जों लोगोफोरजों ज' रंजायो बाजायो मोजाङै मोजां जोङो रंजाबोयो जोङो लोगोफोरजों जोङो रायलायो मिनियो बिदिनो गावगावनि जिउ जारिमिन जोङो फोरमायलायो बोरै बोरै दं बोरै गैया जों बेफोरखौ सावरायलायनाय जायो जों फिकनिक जानायाव बायदि रोखोम मुवा लांफायो जेर'खम जानाय लोंनायाव जों बुंनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो बेदर लाङो माइरं दै लाङो संग्रा खावग्रा आयजें मुवाफोर जेर'खम साराय खोस्लि थौ बिदिनो बायदि मुवा लांफायो जेरेखम मैगं मैला जोङो रेदि लांफाजोबखायो जों बेयाव संनानै जाहैनांगौल' आरो जों संनानै जाहैबाय फैबाय जोङो ओरैनो फुङाव थाङो जोङो दाइन रिंगायाव थाङो ओंखारलाङो जोङो बे फिकनिक स्फदाव ओमफ्राय जों ओरैनो फैनायाव सान हाबैनि सिगां फैनाय जायो आरो फास्थासोयाव जोङो फैफिनो बेनिफ्राय बे फिकनिक स्फदनिफ्राय सरलफारानिफ्राय बुंनो थाङोब्ला सरलफाराया ओरैबायदि जायगा बेयाव सोमखोर मोनसे मिथिंगानि बिफां लायफां जिब जुनार बुंफबजोबनाय आरो सोमखोर जेरैथिंबो हाजो भुटान हाजो दङ बेफोरनिफ्रायनो बार गुसु खोलो खोलो बारबोयो बे बारखौ जोङो जानानै फैयो बे बारखौ जोङो लानानै फैयो जों बे दैयाव दुगैबा जोङो गावखौनो गाव थाजिम मोनो गुसु मोनो बे दैया ओरैबायदि गुसु बुंनो थाङोब्ला फ्रिजाव दोन्नायबायदि बेनि दैखौ दुगैबा जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो थाजिम मोनो बेखिनिखौ बुंनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय